ہندوستان میں طلبہ کے مجموعی تعلیمی تجربے کو بہتر بنانے میں طے نصابی سرگرمیوں اور قوم کی خدمت کا بہت اہم کردار ہے یہ دونوں عناصر طلبہ کی ہمہ جہت ترقی شخصیت سازی اور معاشرتی شعور کو فروغ دیتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں جن میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہو سکتی ہیں مثلاً ہمہ جہت ترقی غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ کی جسمانی ذہنی اور جذباتی ترقی میں مدد کرتی ہیں کھیل موسیقی آٹ اور ڈرامہ جیسی سرگرمیاں نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہیں بلکہ ان کی مجموعی شخصیت کو بھی نکھارتی ہیں مثلاً قیادت اور ٹیم ورک کی صلاحیتیں غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ کو قیادت اور ٹیم ورک کی صلاحیتیں سکھاتی ہیں مختلف کلبوں تنظیموں اور ایوینٹس میں حصہ لینے سے طلبہ میں خود اعتمادی اور قیادت کی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں نمبر تین عملی تجربہ غیرنصابی سرگرمیاں طلبہ کو عملی تجربہ فراہم کرتی ہیں سائنسی سائنس فیئرس ڈیبیٹ اور انٹرنشپ پروگرامس طلبہ کو حقیقی دنیا کے مسائل سے نمٹنے کی تربیت دیتے ہیں قوم کی خدمت نمبر ایک معاشرتی شعور قوم کی خدمت کے پروگرامس طلبہ میں معاشرتی شعور اور احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہیں سماجی خدمات میں شرکت سے طلبہ کو اپنی کمیونٹی اور معاشرے کے مسائل کا ادراک ہوتا ہے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنا سیکھتے ہیں قوم کی خدمت طلبہ کو مستقبل کی تیاری کے لیے بہترین پلیٹفام فراہم کرتی ہے مختلف سماجی خدمات کے پروجیکٹس میں حصہ لینے سے ان کی میں قائدانہ صلاحیتیں اور عملی تجربہ پیدا ہوتا ہے جو ان کے مستقبل کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے طے نصابی سرگرمیاں اور قوم کی خدمت طلبہ کی ہمہ جہت ترقی معاشرتی شعور اور اخلاقی اقدار کی فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں ان سرگرمیوں کی شمولیت سے ہندوستان کے تعلیمی نظام میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور ایک متوازن اور باشعور نسل تیار کی جا سکتی ہے